ہاں میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اُس میں بہت بھی مزہ آتا ہے اور اِس میں دیکھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے کرکٹ کے گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اِدھر ایک ٹیم کے گیارہ پلیئر اور دوسری ٹیم کے گیارہ پلیئر ہوتے ہیں اور جب کھیلتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے امپرنگ جو ڈیسیشن لیتے ہیں اُس میں بہت وہ رہتا ہے اُن لوگ کے اے ڈسیشن سے جو سو پورا کھیل ہوتا ہے ہر طرف وہ رہتا ہے